मी पय सकाळीं पांचांक उठतत पांचांक उटल्या उपरांत पयलीं गायेन कडे वयतत तेंकां बगतत मागीर तेंकां चार घालत पाणी दीत कळ्ळें आनी ती जी चार घाल घालची आसतना ती सारकी पळोवन घालची पडटा की समज खंयची चार कशी कितें बरें ना जाका रोग जावं शकता सो जी जें कितें तेंका खावपाक दिता पिवपाक दिता तें सदांत बरें आहा ते काळजी घेवची पडटा ते जाले उपरांत मागीर हांव तेंकां शेतान व्हरता शेतान तेंकां तार म्हाजेंय काम करता तारोवपाचें कळ्ळें तें जाल्या उपरांत मागीर तेंकां सोडटा भोंवपाक मातसो ते जाल्या उपरांत ते मागीर रिटर्न येतात परत ती आयल्या उपरांत तेंकां मागीर ती लोवयलेली कशी आसतात तेंकां मातसो न्हाणयता न्हाणयले काय म्हणजे दूद आसता न्हू काडपाचें तें काडटा काडल्या उपरांत मागीर थोडी आसता जेंकां रोग जाता मदीं मदींत पडटात आपडटात कळ्ळें मागीर दोतोराक फोन मारून आपोवचो पडटा आतां समज दोतोर ना तेंकां घेवन आमकां वयचें पडटा त्या खातीर थोड्यांक पांयांक किदें लागता तेंका चलपाक बीन जायना मागीर तेंच्या खातीर रिक्षा बीन करचें पडटा मागीर रिक्षा घेवन आमकां शहरान वयचें पडटा मागीर तेंचे सगळे पट्टी बिट्टी केली पांयांक की तेंका मागीर रिटर्न घेवन येतात तें मागीर येयलें की जी जी वखदां दितात दोतोर ती मागीर तेंकां दररोज त्या टायमार दितो आमी तीं दिल्या उपरांत मागीर सांचे आमी तेंकां परत व्हरतो चारोवपाक ते जालें की परत मात्शें तेंकां सोडटो सोडल्या उपरांत जेवा ती परत येतात मात्शी लोळटात कळ्ळें लोळटात म्हणून तेंकां परत मात्शे तेंचे पाणी बीन मारतो कळ्ळें मागीर तेंकां तेंच्या जाग्यार व्हरता तेंकां एक मोठो जागो करून दवरलेलो आसा कारण कोण वाग नाल्या आनी कोण भायले प्राणी आसात ते भितन तेंचे कडेन येव तेंकां त्रास जावंक जायना तेज्या खातीर तें पोवपा खातीर आमी एकटो थंय मनीस दवरतो कारण समज कोण येयलो जाल्यार आग बीन कांय लागली तेंकां कसली गरज पडली मागीर ते मनीस तेंकां वचोन पोवं शकता रातचो किद्याक रातच्या टायमार किद्या दोना हांव वचोन तेंकां पोवं शकना कारण म्हाका हांव न्हिदलेलो आसतां म्हाका आयकपाक कितें येयना तेंचो आवाज म्हणून तो मनीस दवरतो आमी तो मागीर तेंकां वचोन पयता रातचो